हैलो हैलो अंजी नमस्ते आओ मड़ो लेटी दी सोचेआ उनेंगी गै फोन करचै बड़े दिनें दी गल्ल निं होई केह् कर गे भला ओह् भी तुसेंगी पता मड़ो कम्में गी टैम गै निं लगदा ऐ ओह् हून केह् करा दे हे अच्छा तां बड़े बिज़ी ऐ तां आं बी मबारखां चलो चलचै पार्क नमां खु'ल्ले दा चलो चलचै पार्क लाई औना आं उत्थें गै जाना ते ओह् शामीं शामीं छे सत्त बजे हारे लाचै ते तैलूं कुत्थें होंदे मड़ो चक्कर लांदे इक्कलै न तुस बड्डेआ ते नेईं कुत्तें अच्छा मड़ो अं'ऊ बी गेई इक्क दौ बारी ते पता नेईं मड़ो रोज़ थोह्ड़े ना लगदे इक्क दौ बोरी चलो चलने आं किन्ने चक्कर लाने आं इक्क बारी ठंडी ब्हा लेई लैन्ने आं ते ऐहीं केह् टैम होया दंऊ बजे न कोई चलने आं छे बजे हारे आं उसी बी आक्खी लैओ जिन्ने जादै बंदे होंदे उन्ना गै नेईं नेईं इक्कली गै अं'ऊ आं ठीक ऐ ठीक ऐ भई जियां तुस आक्खो भई जियां तुस आक्खो आं चलो होई जाने त्यार कन्नै करो मिगी फोन ते चलियै ठीक ऐ ठीक ऐ